हाँ सर एडमीसन तो होता है हाँ एडमीसन है कौन सा सब्जेक्ट एडमीसन सर अभी तो हाल फिलहाल जाे है सो छः सौ रुपया है हमारे कॉलेज में जो है फेकल्टी हमारे यहाँ जो है सो तीन फेकल्टी है आर्ट्स है कॉमर्स है साइंस है जी हाँ जी जी जी सर हाँ हाँ एडमीसन कराइए ठीक सर एडमीसन में आप जी देखिए यदि हमारे हरिजन जाति में आएंगे हाँ सी एस टी में तो उनका जो है सो छात्रवृति भी मिलता है हाँ उसके बाद में कुछ डिस्काउंट भी कम हो जाता है एडमीसन में हो चाहे रजिस्ट्रेसन में हो चाहे फाॅर्म में हो हाँ डिस्काउंट होता है माने कि जाति से बिलॉन्ग करते हो और दूसरी जाति से जो है उनके लिए तो चार्ज जो है सो पूरा है हाँ हाँ हाँ मिलता है सर हमारे यहाँ अवेलेबल मिलता है यहाँ सरकार से हम लोग जो है सब फाॅर्म भरकर के विद्यार्थी से इसके बाद जो है सब हर प्रत्येक विद्यार्थी को इस्टेपो मिलता है हाँ जी और रह गई बात जो बच्चा अच्छा होना चाहिए अच्छा के मतलब यानि पढ़ाई लिखाई पर जो है सो ज़्यादे ध्यान दे हाँ कान सभी के बच्चे सब जो है सब बहुत उदण्ड तरीका से आते रहते हैं इसलिए बच्चे को पहले समझा बुझा करके इसके बाद ही एडमीसन करवाइएगा हाँ ताकि सब फायदा उसको मिलेगा हाँ हाँ हाँ अभी का दौर जो है सो बच्चे सभी बहुत बड़ा हाँ प्रोफेसर को तो कुछ गुदानबे नहीं करता रहता है तान के जब ये हाँ आगे भी है आगे भी है सर हमारे कॉलेज में और और भी कॉलेज में बहुत सारा जो है सब फैसिलिटी है जरूर जरूर जरूर जरूर तो विद्यार्थी तो हमारा जीवन है हम लोग क्या है जो विद्यार्थी जीवन है यदि उस आगे निकलता है तो उसके साथ साथ हमको भी प्रोत्साहन मिलता है हाँ तो ऐसा है आप भेजिए विद्यार्थी काे जितने संख्या में हों उतने संख्या में भेजिए एडमीसन करवाइए हमारे यहाँ

जी जी जी जी जी सर जी सर बहुत अच्छा सुविधा है अलग से तो पर जो उसका डाेकुमेंट्स होता है न हाँ वही इसके साथ साथ में अपना जो है सो आप हाँ हाँ आइए कब तक आ रहे हैं सर हाँ अच्छा ठीक है ठीक है